अभी बिहारके जे शिक्षाके सम्बन्धमे अहाँ हमरासँ सवाल पुछलिए हँ ओहिमे बिहारके शिक्षाके स्थिति ओतना अच्छा नहि छै आओर बिहारके शिक्षाके स्थिति अगर अच्छा रहितै तऽ सबसँ बड़ा बात ई रहै कि अहाँ अपन बच्चाके चाहे हम अपना बच्चाके हम सरकारके द्वारा जे योजना चलाएल जा रहल छै ओहिमे प्राइमरी इसकुल छै मिडिल इसकुल छै अँइ उच्च माध्यमिक इसकुल छै तऽ ओहिमे हमसब अपन बच्चाके काहेलए नहि भेजै छिए ओहिमे सरकारके द्वारा योजना तऽ जरूर चलाएल जाइ छै सम सरकारके सारी योजनाके हमसब सराहनीय मानि रहल छिए लेकिन ओहिमे जे टीचर छथिन ओ शिक्षाके पूरी तरहसँ डुबाके राखि देलखिन हँ हुनके शिक्षकके द्वारा सहीसँ शिक्षाके सञ्चालन नहि कएल जाइ छै ओ सिर्फ इसकुलमे जाइ छथिन इसकुलमे जाकऽ हुनकर काम इएह होइ छै किताबसँ शिक्षा देबाके या मौखिक बच्चाके शिक्षा देबाके ओकर मौखिक विकास कराबैके या ओकरा टास्क दऽ कऽ घरे भेजैके ओकर टास्कके इसकुलमे चेक करैके ओकर टास्कके देखैके कि ई बच्चा घरे गेल तऽ टास्क याद कऽ कऽ लेलक कि नहि टास्क पढ़लक हँ कि नहि ई हमरा याद कऽ कऽ सुनेलक हँ कि नहि तऽ ई बच्चाके विकास मानसिक विकास नहि करा पाबै छिअनि शिक्षाके क्षेत्रमे सबसँ बड़ा कमजोरी ई अहाँके शिक्षकके द्वारा कएल जाइ छनि ठीक आब बतैऔ कि शिक्षकके काम हइ ने इसकुलमे जाकऽ सरकारके द्वारा जे हुनका पइसा मिलै छनि ओ पइसाके उपयोग बच्चाके पढ़ाकऽ ही करैके लेकिन ओ सोचै छथिन जे हम बच्चाके पढ़ेबै चाहे नहि पढ़ेबै हम तऽ जेबै हम हाजरी बना लेबै हमर हाजरी बनाबैके समय हो गेलै हम दस बजेसँ चारि बजे तक इसकुलमे रहबै बच्चा पढ़लकै तैओ बच्चा नहि पढ़लकै तैओ हमरा तऽ महिनबा दिन पइसा मिलिए जेतै तऽ यहाँ सबसँ बड़ा जे घाटा हो रहले हँ ई मध्यवर्गीय परिवार जे हमसब छिए जे हमरा सबके पइसा नहि हइ की हमसब अपना बच्चाके सिटीमे पढ़ेबै हमसब अपना बच्चाके सी बी एस ई मे पढ़ेबै तऽ हमसब आधारित छिए कि सरकारके जे योजना चलै छै जे सरकारी इसकुल छै ओहिमे हम अपना बच्चाके पढ़ाकऽ हमहूँ चाहै छिए जे हमरो बच्चा अच्छासँ अच्छा शिक्षा अर्जन कऽ कऽ अच्छासँ अच्छा पदपर जाइ अच्छासँ अच्छा पढ़ै लेकिन बिहारके शिक्षा नीति पूरा तरहसँ फेल छै यहाँ शिक्षाके प्रति कोइ रुझान कोइ जागरूकता अगर हमर बच्चा पाँच दिन इसकुल नहि गेलै तऽ मास्टर साहब इहो नहि पुछथिन की पाँच दिन इसकुल काहे नहीं आया जबकि मास्टर साहबके पूछैके चाहिअनि कि पाँच दिनसँ तू कहाँ रही सरकारके जे शिक्षा नीतिपर अभी जे फोकस चलै छनि ओहिमे हइ कि प्रत्येक बच्चे को हम छात्रवृत्ति दे रहे हैं प्रत्येक बच्चे को हम पोशाक राशि दै छिए प्रत्येक बच्चे को जो है सरकार कहै छथिन जे हम साइकिल दै छिए ठीक हइ तऽ प्रत्येक बच्चे को जो महिलाएँ हैं बालिकाएँ हैं बालिका बच्चाके तऽ दै छथिन साइकिल तऽ साइकिले देबेसँ तऽ पढ़ाइ नहि ने होतै ओ तऽ साइकिल इहो होइ छै कि वहाँसँ साइकिलके पइसा खातापर आएल आओर ओहो साइकिल खरीदके बच्चाके नहि मिलल ओहो साइकिल ओकर बाबूजिए चढ़ै छथिन तऽ शिक्षाके प्रति जागरूकता जे बनाएल जेतै ओ जागरूकतामे सबसँ पहिले बिहारमे शिक्षक के जागरूक करैके आवश्यकता छै सरकारके तरफसँ दोसर चीज कि गार्जियनके जागरूक करैके आवश्यकता छनि सरकारके तरफसँ सरकारके तरफसँ जे योजना अभी जे चलाएल जा रहलै हँ छात्रवृत्ति बालिका साइकिल योजना या प्रोत्साहन राशि तऽ ई सारा योजना सराहनीय योजना छै लेकिन एकर सही ढङ्गसँ उपयोग नहि कएल जाइ छै जकर कारण बिहारके सबसँ बड़ा शिक्षामे दुर्दशा भेल छै अगर ई दुर्दशाके सुधारैके सरकारके अपना तरफसँ अगर कोशिश कएल जाइ तऽ टीचरके सुधारके जे योजना हइ ओ योजनाके सहीसँ चलाकऽ बच्चाके टास्क देबाके बच्चाके इसकुलमे उपस्थिति दर्ज कराके शिक्षाके सुधारल जा सकलै हँ